योग शिकपाक योग्य पिराय अशी ना आनी चड करून ल्हान आसतना ती संवंय भुरग्याक लागल्यार व्हडलो जातकरूय ती तशीच उरता मदले पिरायेचेर जेन्ना जाणटी तेका योगा कर कर म्हणटा न्ही ती आंगवणीक पडना ल्हान आसतना पासून जें तांचे तकलेंत बसता तें तांकां व्हडलें जातकरूय करपाक मन येता आनी योगा ल्हान आसतनाच्यान सुरू केल्ल्यान आरोग्य सदांच तंदुरुस्त उरता सो ल्हान पिरायेचेरूच योगा करपाक लागल्यार ताचे फायदे खूब आसा व्हडलो जातकूर आमी तांकां जाणट्या मनशांनीं सांगचें पडटा कर रे कर रे मागीर तें तितलें मनार तितलो छाप बसना ल्हान आसतना तांचे कडल्यान करून घेतल्यार आनी जाणट्यांनी तांचे बरोबर केल्यार ताचो तांच्या मनाचेर छाप बरो पडटा आनी व्हडले जातकरूय ते करता सो सगळ्यां भितर कामा भितर वेळ काडून ते करूंक शकता आनी ताका लागून तांचें आरोग्य बरें उरता मन बरें उरता आनी तंदुरुस्त उरता हे योगा ल्हान पिरायेचेर शिकल्यार हे योगाचे फायदे